जिन्दगीमे सभके बहुत तरहक सबक भेटै छै जाहिमे कोनो बहुत महत्वपूर्ण रहै छै या कोनो मतलब दोसर स्थान तेसर स्थान चारिम स्थान पर रहै छै सभसे महत्वपूर्ण सबक हमरा लेल इएह भेटल जे एहि संसारमे अपना वास्ते अपने ठाढ़ होबय परै छै अहाँके ओ कतबो पाछू माय रहैत बाप रहैत अहाँके स्वामी रहैत नैहरक लोक रहैत सासुरक लोक रहैत दोस्त रहैत महीम रहैत कोई अहाँकेॅं तखने सङ्ग देतैथ अगर अहाँ अपना लेल कोनो क्षेत्रमे कोनो क्षेत्र नहि नौकरियटा के क्षेत्र नहि कोनो क्षेत्रमे अगर ठाढ़ होअ चाहै छी अपना आपके संबल बनबऽ चाहै छी किछु करऽ चाहै छी तऽ अहाँकेॅं अपने ठाढ़ हुअ परत पैर अपने आगू बढ़बऽ परत आ ई सोचिके कखनहुँ केकरो या कखनहुँ कोनो ठाम पैर नहि बढ़ाबी जे अहाँके मददक लेल कोइ ठाढ़ अछि ई हरदम वैह सोचिक चली जे अहाँ अपन मदद अपने करब तखने अहाँ किछु कऽ पायब एहि संसारमे कोई केकरो नहि छै एहिसँ पैघ सच किछु नहि छै सभ अपन अपन स्वार्थे सभक लेल सभसँ जुडैया चाहे कोई रहैया एकरा अगर बड व्याख्या कयल जाय तऽ बहुत वृहत्तमे जायत नहि तऽ आ उम्मीद तऽ केकरोसँ नहि राखी अगर केकरो लेल किछु करै छी तऽ ई सोचिक नहि करी जे अहाँ ओकरा लेल ई केलियनि हँ तऽ ओहो अहाँ लेल किछु करत ई उम्मीद छोड़िक जऽ अहाँ किछु करब तऽ अहाँके कहियो तकलीफ नहि होयत नहि तऽ अहाँ हरदम कनितै रहि जायब ई सोचिक जे अहाँ तऽ ओकरा बड केलियै लेकिन अहाँकेॅं ओ छोड़िकऽ चलि गेल अहाँ लेल ओ नहि ठाढ़ भेल तऽ ई हमर जिंदगीके बहुत महत्वपूर्ण सबक छी जे अपना लेल अपने ठाढ़ हुअ परत आ ककरोसँ बिना उम्मीद केने जऽ अहाँके केकरो लेल किछु करबाक अहि तऽ अहाँ करूँ आ जऽ अहाँ अपन हृदय आघात कोनो चोट नहि उठबऽ चाहै छी नहि सहऽ चाहै छी तऽ ककरोसँ कोनो उम्मीद नहि राखू करूँ आ निकलि जाऊ